جی ہاں دلی میں کئی اسپریچول اور ویلنیس ریٹریٹس ہیں جہاں سیاح اپنے سفر کے دوران سکون صحت اور روحانی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ مشہور جگہیں یہ ہیں سیوانندا یوگا ویدانتا سینٹرز یہ سینٹرز دلی میں دو مختلف مقامات پر ہیں ایک کیلاش کالونی دوسرا دوارکا میں یہاں پر آپ کو یوگا دھیان یعنی میڈیٹیشن پرانایام اور ویدانتک فلوسفی کی ٹریننگ ملتی ہے ہر لیول کے لوگوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں بگنرز سے لے کر ٹیچر بگنرز سے لے کر ایڈوانس اسٹوڈینٹس تک ان سینٹرز میں یوگا ٹیچر ٹریننگ کورسز بھی ہوتے ہیں جسے دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ورکشاکلپا آیورویدا اینڈ پنچکرما سینٹر یہ سینٹر مالویا نگر میں ہے یہاں آیورویدا کے ذریعے علاج ہوتا ہے جیسے پنچاکرما تھیرپی ڈیٹاکس پروگرامس اور لائف اسٹائل گائیڈنس اگر آپ اسٹریس تھکن یا کسی بھی ہیلتھ ایشو کا آیورویدک سلیوشن چاہتے ہیں تو یہ جگہ بہترین ہے اس کے علاوہ مرارجی دیسائی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوگا یہ سرکاری ادارہ ہے جو یوگا کی تعلیم ٹریننگ اور ریسرچ کے لیے مشہور ہے یہاں یوگا کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کورسز ملتے ہیں اور سرٹیفائیڈ انسٹرکٹر سرٹیفائیڈ انسٹرکٹرز کے انڈر پریکٹس ہوتی ہے اگر آپ پروفیشنل لیول پر یوگا سیکھنا چاہتے ہیں تو آئی یہ آپ کے لیے آئیڈیل جگہ ہے اگر آپ دلی میں رہتے ہیں اور اپنی باڈی اور مائنڈ دونوں کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویلنس ریٹریٹس پروگرام آپ کو ایک شاندار تجربہ دیں گے